हा हा मां अनिल जेतवाणी थो ॻाल्हायां हिते असां कालवा चौक वटि रहंदा आहियूं ऐं हिते असां जेको घुमणु वियासी नी थोरी देरि अॻ में त असां घुमीं करे आया आहियूं त हिते असांजे घरि चोरी थी वेई आहे इहो पंहिंजो ई घरु घर जो मेन जेको तालो असांजो ॾिनल हूंदो आहे न उहो सॼो खुलियल हुओ ऐं घर जो माल सामान बि अस्त व्यस्त थी वियो आहे घर में पंजाह हज़ार रुपिया रोकड़ा पिया हुआ ऐं पंज तोला सोन पियो हुओ असांजो त सभु भई हींअर आहे कोन हींअर इअं मुंहिंजी जेका फ़रियाद आहे नी उहा तव्हां नोधे ऐं पोइ तव्हां हिते अचो जल्दी हा कालवा चौक मॉडन लस्सीअ जे पासे में शीतला कुंड वारी गिटी कृष्णा एपाटमेंट बि आहे सेकंड फ्लोर हिते असां रहंदा आहियूं हा ऐं इहो थोरो ॾिसो पोइ जल्दी तव्हां दुर हिन बाबति ते एक्शन खणो ऐं हुते आहे नी मुंहिंजो

असां वियासीं साढी छहे लॻे शामजो हींअर हींअर बसि ॾह मिंट थी विया घर आहे पहुता आहियूं नी ऐं घर पहुता आहियूं ऐं सॼो माल सामान ऐं हीअं अस्त व्यस्त सॼो थी वियो आहे कबट जी तिजोरी सॼी ख़ाली करे छॾी अथनि भई हीअं

हा ऐं इहे नी हीअं सी सी टी वी केमेरा लॻियल आहिनि असांजे घर वटि त उहे बि भई तव्हां हाणे अची चैक कजो त जल्दी में जल्दी भई जीअं चोर आहे नी भई पकिड़ाए जी वञे हा हम्म हम्म हम्म हम्म

हलो हा बसि हा वाहेगुरु